जय झूले मां तैराकी सिखी आहियां पर ओतरी सिखी आहियां जे पाण खे तरे सघां मां उहो अॻियां एतिरो एडवांस बि न सिखी आहियां जे ॿिए कंहिंखे अ मदद करे सघां जय झूले